باغ میں لگائے گئے پودوں اور درختوں کو کھلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بہت فخر محسوس ہوتا ہے اور بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے طرح طرح کی خوشبوئیں آتی ہیں اور ہوا بہت اچھی آتی ہے اور باغ میں بہت موسم اچھا لگتا ہے سنہرا لگاتا ہے جب باغ میں پہنچتا ہوں تو دل کو فرحت ہوتی ہے دلوں کو فرحت سرور پہنچتا ہے اور آنکھوں کو نور پہنچتا ہے ہم سب کو باغوں کا دورا کرنا چاہیے تاکہ ہم سب لوگوں کے لیے ورزش بھی ہو اور ہوا اچھی طرح سے مل سکے ثقافتی ہوا مل سکے